हँ बोलू

ओ यहाँसँ लेने छिऐ ने

हँ की बोलिऐ आवाज नहि आबैत छै एहन कोइ जरूरत नहि छै जे फील्ड अहाँ चूज करबै जै फील्डमे अहाँके बोलए के होत तऽ ओ ओ भाषा अहाँकेँ बढ़िआँसँ बोलए लए आबै जेना अपने हिन्दी समाचार पढ़बै तऽ अपनेके ओ समाचारमे बढ़िआँ होइके चाही

एहन नहि छै अहाँ जेनाकी सबसँ जल्दी जे होइ छै ओ होइ छै एकतऽ आत्मविश्वास होइ छै अहाँकेँ बुझलिऐ जेना अपने जे छै अपना आत्मविश्वासके बढ़ाए कऽ रखबै कि अहाँ अगर किछु बोलए छिऐ तऽ सामने वालाके समझमे आना चाही कि अहाँ की बोलि रहल छिऐ जे सब अपनेके जीव बात छै ओ स्पष्ट रूपसँ आना चाही सामने सामने वाला समझि सकए

देखिऔ संघर्ष तऽ सब जगहे होइ छै तऽ ओहा बात छै की बहुत जादा इहे होइ छै कि सबसँ अलग करए पड़ै छै अथि मतलब सबसँ जादा आत्मविश्वास अडिग छलै अहाँकेँ अपने क्लियर बात अपना रखए पड़ै छै अपनेके ई डर नहि होइके चाही की हँ एकरा बोलबै तऽ एकरा ई हेतै या किछु भी क्लियर होना चाही अपनेके अपना बात कए ले के